हेलौ औ सोरबा मोनथाय औ औ अ' अ' अ' मा सिम लागोन औ औ बानायनोथ' हागोन मा सिम लागोन ओमफ्राय जिअ' सिम लागोन ना फरजि लागोन ना फाइबजि लागोन अ' अ' फरजि लागोन ना फाइबजि लागोन फाइबजि ना माब्ला नांगोन बेबा निजा मथे माने नों जायखिजाया द'खानाव सानबेसे लायो माने ओ दाथ' सिमा फास मिनिटआवनो एकटिभ जायो आरो नोंनि आधार नाम आधार कार्द आधार नाम्बारल' नांगौ आरो आधार नाम्बार नांगौ ओमफ्राय मानसिखौ नांगौ आरो औ औ नों आधार कार्ड लाबोदो ओमफ्रायहाय नों मानसिया फैनांगोन आरो औ ओमफ्रायहाय बेयाव फैसाया फार्स्त रिसार्जनि थाखायल' नांगौ जायो आरो सिमआथ' फ्रि बायदियानो फार्स्त रिसार्जआव मिनिमाम रिसार्जआ थु नाइनथि नाइननि दं आरो फार्स्त रिसार्जआ ओमफ्राय बिनिफ्राय नों बारासिनखौ लायोबा लानो हाबावो आरो जेरै सेभेन नाइनथिनाइन दं सेभेन फरथिनाइन दं नोंनि नांगौ हिसाबै लानो हागोन आरो मास मोनसेनि मोननैनि खेबसेनो बोसोरसेनिबो लानो हागोन आरो औ बेथ' नोंनि गोसो जेनेबा बोसोरसेनिआवबो जेनेबा नों दैलि अवान जिबि थु जिबि थ्रि जिबि बेफोरबायदि दं आरो जेनेबा नोंहा दा औ औ दखानाव फैबानो जाबाय आधार कार्दखौल' बावबोनाङा आरो ना ओहो ओहो फट' नाङा बेवहाय लाइब केमेराजोंसो नोंखौ फट' खेबनाय जायो आरो बेयाव सिगांनि बायदि नंला आरो दाना गोदान सिम नांगौबा दसेनो फास मिनिटआवनो एकटिभ जासै आरो एकटिभेसननि थाखाय कास्ट'मार केयारआवबो कल खालामलायनांला आरो गोदोनि बायदि

अ' टाउनाव थायोबा बिथांआ माबायानो जागोन फाइबजिआव आनलिमितेदबो थायो आरो माने नोङो रिसार्जजों लोगोसे मोनसे आनलिमित पेक एकतिभ जाफायो आरो होनबा नोंथांआ फैबानो जाबाय दखानाव औ औ औ औ जागोन दे औ औ दे जागोन दे फैबानो जाबाय